हांवे म्हजो फस्ट ऑनलायन ऑर्डर केल्लो तो म्हणटा तो मिशोचेर मिशोचेर हांये झुमकां ऑर्डर केल्ले तें जशें तेमी दाखयल्ले तशेंच म्हाका मेळ्ळें आनी तें सगळें सामानाचे प्रॉडक्ट पेकेजिंग बरी आसलेली आनी ऑल जे पार्टस आसा सगळे तेचे जे पार्टस आसा तें सगळें जाँयन्ट आसले म्हळ्यार कितेंच मोडलेले नासलेले सगळें सारकें आसले सगळें पोंवळीं आनी तें डायमंड्स सगळें चिकटलेले आसलेले तेका आनी क्वॉलिटी हांयेंन जितली एक्सपॅक्ट करूंक नाशिल्ली तेच्या पेक्षा ती बरी येयली हांयेंन तितलीं हें चिंतू नासले की इतले बरें येतलो म्हण हे झुमके पूण म्हाका पळयतकीरच सामकें मनांत सामकें बरें दिसले अशें आनी झुमकां आसलेले पळय तें बरें दिसपाक बरें आसले आनी व्हडय आसले ट्रेडीशनल लुकाचेर तें कुर्ता बी घातले जाल्यार सामकें बरें दिसतले आनी इवन कुर्ता सुद्दां कुर्ताच न्ही सपोज आता फेमिली वांगडा खंय फंक्शनाक तूं वयता जाल्यार अनारकली जावं कसलोय ड्रेस घातला तेचेर तें बरें सूट जातले आनी दुसरें म्हळ्यार फ्रेंन्डसा वांगडा खंय पार्टेक वयता आनी कसलोय बरो ड्रेस घातलो जाल्यार तेजेरूय बी तें बरें सूट जातले आनी जशें जितले पयशें तेंच्यानी सांगला त्या पयशांक पळयलें जाल्यार तें तशें बरें आसा आनी मोठी आसा मागीर इतलेय बी जड ना की तें कान दुखपाक लागपाचे अशें पळोवपाक गेल्यार तें पळयल्यार दिसपाचे की सामकें जड आसा आनी कान बी तुटोन पडटले म्हण पूण पळयल्यार अशें दिसता की घालतकीर तुका कळटा हा हे इतले बाबा व्हळू आसा व्हळू आसलेले कारणान तें कान बी तितले दुखपाक वसना आनी दुसरें म्हळ्यार ती मेटलांची आसा मेटलांची आसलेल्या कारणान बेगीन कळम बीन येवपाना बेगीन मोडपाचे बीन ना आनी बेगीन चड वर्सा तें टिकतले अशें म्हाका दिसता सो हे जे म्हाका पोंवळी आनी हेजी डायमंडांचे जे दोनी म हे आसा मिक्स जाल्ले आसा तेंचे दोनी मदीं मदीं तेंच्यानी पोंवळी यूज केला मदीं मदीं डायमंड यूज केल्या सो तें पळोवंक तें आकर्शीत दिसता तशें आनी तेचेर तेका पळोवपा आनी सामकें बरें दिसता सो तुमी पळोवपा शकता सगळ्यांचेरच अशें बरें दिसतले अशें म्हाका दिसता कसलो खंयचोय एज ग्रुप आसूं तो जावूं आमच्या एजीची भुरगीं आसू जावूं मम्मी पप्पा त्या एजीचे आसूं जावूं मिडल एजीचे खंयचेय आसूं जाल्यार तें सगळ्यांचेरच अशें सूट जातलें अशें म्हाका दिसता सो कोणीच अशें करून तें घेवपाक सपोज चिंता जाल्यार फाटल्यान आनी फुडल्यान कांय चिंतनाका डायेरक्ट तुमी ऑर्डर करात कित्याक म्हाका तर खूब आवडली तुमकां पळोवपाक गेल्यार तुमकां कळटलें तें कितलें बरें आसा आनी कितलें बरें ना तें आनी पोयशें सामकें कमी आसा दुसऱ्या एपाचेर सपोज तुमी हीच सर्च करून पयत जाल्यार तेंगेले पोयशें आसा पळय तें मातशें चड आसा आनी ह्या एपाचेर तेमी खूब कमी पोयशें दाखयल्या सो त्या हितून पळोवपाक गेल्यार अशें दिसता म्हाका की आमकां एक सामको पोयशांक हे जावपा सारको प्रॉडक्ट मेळ्ळां आनी तुमकां हांव इतलेंच सांगता की म्हागे भयणीन म्हागेल्या पळोवन आपल्याले ऑर्डर केल्या तेका लागून हांव तुमकां सांगता तुमी कांय फाटल्यान कांयच चिंतनाकात डायरेक्ट तुमी ऑर्डर करात करून सोडात आनी तुमकां कोणाक सांगपाक आसा ये घेवपाचे म्हणन झुमके जावं आनी कितें इयरिंगस तुमकां घेवपाची जावं सांगपाचे आसा कोणाक तरी जाल्यार तुमी सांगपाक शकता कित्याक म्हाका तर तें इतले आवडले आता तें तुमचेर आसा तुमी म्हा म्हागे कडच्यान तुमकां सामकें फुल्ल हे की तुमी घेवपाचेच घेवपाचे